हैलो कोई गल्ल निं पैसे बी रक्खी लैन्ने आं किन्ने सैट लोआने तुसें अच्छा चलो जेह्ड़े फ्रंट आह्ले ते बैक आह्ले मेन सिक्योरटी बास्तै ओह् रक्खी लैगे बाकी ते ओह् बिच जिल्लै चलग ते ओल्लै गै आन होना बाकी आह्ले बाद च चाहिदे ते ऐ मतलब जेहड़े मेन चलने चाहिदे ना ओह् पैसे बी लेई लैगा फिर अगर ते तुआनू चौबी घैंटे चलाने आह्ले चाहिदे न ते फिर ओह्दे पैहे मते बधी जाने कन्नै वैट दा खर्चा आई जाना मता क्योंकि चौबी घैंटे ते जे चलाने दो अगले पिछले मेन सिक्योरटी होंदी ऐ ताला लग्गे दा होए ते अग्गे पिच्छै चला दे होने चाहिदे ठीक ऐ गेटै आह्ला ते हां मेन चला दे होने चाहिदे बाकी जेह्ड़े अंदरा आह्ले ते औल्लै जेल्लै ओपन होंदा ओल्लै गै चलने ओह् कम्म मुक्की गेआ दो दिन लग्गी जाने

ठीक ऐ ठीक ठीक